हैलो हैलो अंजी डेकोरेशन आह्ले बोल्ला दे अच्छा किन्ने रेट ते ठीक ऐ ओह् तुसें पैह्लें ओह् करना हा नी ते एह्दी बुकिंग करानी पौंदी ते एह्दी डेट सनाओ अगले म्हीनें किन्ने डेट दी ऐ अच्छा अगले म्हीनें बीह् तरीक ऐ ते तुसें किन्नी मैहंगी आह्ली करानी ते शैल करानी जां इंया ठीक ठीक गै कोई निं तां साढ़े बक्खरे बक्खरे रेट न इंया कोई बीह् ज्हार दी ऐ कोई त्रीह् पंजाह् ते जियां तुसेंगी ठीक लग्गे तुस सनाई ओड़ो ऐल्ले बी ठीक ऐ त्रीह् ज्हार दी बी ठीक साढ़ी रियल आह्ले थोह्ड़े मैहंगे होई जाने ते प्लॉस्टिक आह्ले थोह्ड़े सस्ते होई जाने ओह् आह्ली जेह्के इंया जेह्के आर्टीफीशियल होंदे जेह्के ओह् होई जाङन कोई फेशियल करानी होग तां लग्गी जाना कोई पंजाहं ज्हार ते शैल आह्ले फुल्ल लाने होंगे तां थोह्ड़ी मैहंगी होनी स्हत्तर धोड़ी लाई लैओ बाकी असेंगी दिक्खना पौना थुआढ़ा घर बाहर किन्ना लाना किन्ना नेईं ओह्दे बाद गै सनाई सकनी आं आइयै दिक्खी लैयो आं ठीक ऐ भी ऐतवार आई जाह्गे अस ठीक ऐ कोई निं आई जाह्गी अं'ऊ खरी ओके ओके खरी